हांव कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन गायता म्हाका ह्या दोनीय भाशेन गावपाक खूब आवडटा हांव हिंदी गायता तें म्हाकोडे मात्शें सारकें जायना बिकॉज म्हाका हिंदी तितल्या बोरी भशेन उलोवपाक आनी गावपाक येयना आनी म्हाका इंग्लीश आनी कोंकनी भाशेन गावपाक खूप कंफटेबल जाता हांव कोंकणी भाशेन आमच्या इगोज्जेन गायता तशेंच इंग्लीश भाशेन जीं सोंगां हान तीं गायता म्हाका गावपाक खूब आवडटा